جھوٹ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے جھوٹ بولنا ایک بہت بری عادت ہے اگر ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کریں تو ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا حرام ہے اسی لیے ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں ہمیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے اور جھوٹ سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن آپ نے ایسا سوال کیا ہے جو بہت ہی عجیب ہے اور کچھ دلچسپ بھی ہاں یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جھوٹ ہمارے مذہب میں حرام ہونے کے باوجود ہم کبھی کبھار جھوٹ بھی بول لیتے ہیں اسی میں ایک چیز عبادت ہے اور اس عبادت میں اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے سلسلے میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے جب ہم ہاسٹل میں رہتے تھے اور ہاسٹل میں نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے یہاں نگراں مقرر کیے گئے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم جان بوجھ کر سستی اور کاہلی میں نماز چھوڑ دی اور نماز پڑھنے مسجد نہیں گئے اور اتفاق سے نگراں صاحب نے پوچھ لیا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی تو اس وقت ہم پھنس جاتے تھے اور ایسی حالت سے میں سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے تھے اور جھوٹ بول دیتے تھے جی میں نے نماز پڑھ لی ہے یہ یہ جھوٹ بول کر ہم نگراں کی سزا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے اور اس جھوٹ بولنے پر میرا دل مجھے بہت برا محسوس کراتا ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے